ठीक छै ठीक छै हाल चाल आउ आउ बैसू बैसू आउ बहुत दिन पर एलहुॅं हँ अच्छा हँ हँ मालूम अछि हँ अच्छा कथी लेबअ के अछि हूॅं अच्छा आउ आउ भऽ जेतै हँ आउ ने भऽ जेतै लिअ ने हमरा लग हमरा लग मे तीन रंग के भेरायटी अछि तीन रंग के अछि जे पसंद करब ताहि मे सँ अहाँ लिअ एगो अछि पचास हजार बला एगो अछि एगो अछि पचास हजार बला एगो अछि जे तीस हजार बला एगो अछि बीस हजार बला कोन पसंद करब से करू आ महँगाइ कते छै से देखे छियै मँहगाइ तऽ छहियै पेट्रोल महग भऽ गेलै डीजल महग भऽ गेलै गाड़ी भाड़ा महग भऽ गेलै से सब तऽ जोरि कऽ ने करऽ परतै कहलहुॅं एगो के पचास हजार एगो के कहलहुॅं तीस हजार एगो के बीस हजार तीन भेरायटी के छै हँ तऽ लऽ हँ नहि पचास बला तीस मे केना देब तीस मे देखते छियै एते महगाइ छै खरीदारिओ रेट नहि छै तीस हजार ओते मे केना होयत

तीस मे केना होयत तीस मे

पैंतीस मे नहि होयत खरीदारी जे तते देबे नहि अहाँ ओहिमे कनी मनी फेर कम भऽ जायत आब देखियो जे महग के जमाना छै से नहि देखै छियै सब चीज महग भऽ गेलै हँ ओ चालिस चालिस मे नहि होयत देखते छियै महगाइ जमाना छै से नहि देखै छियै जे कते महगाइ छै चालिस मे चालिस खरीदारीओ नहि हमरा अछि चालिस मे चालिस मे हम केना दऽ देब नहि अछि खाइ के अच्छा आउ तऽ लऽ लिअ चालिस पर तहन